हाँ तो आज हम आपको बताने वाले हैं रंग के बारे में जैसे कि हम हमें रंग पसंद है गुलाबी रंग पसंद है हमको सब बोलते हैं कि तुम्हारे ऊपर गुलाबी रंग बहुत अच्छा लगता है एक बार क्या हुआ कि हम गए थे सिरसा बाज़ार में कपड़ा लेने कपड़ा लेने के लिए गए वहाँ पर हम अपने लिए गौन चूज़ किए जब गौन चूज़ किए तो वो दुकानदार बोला कि तुम्हारे ऊपर ये पिंक कलर बहुत अच्छा लग रहा है और हमको पिंक कलर बहुत अच्छा लगता है और हमारे ऊपर हमको ब्लैक कलर भी बहुत अच्छा लगता है दोस्तों और हम ब्लैक कलर अच्छा लगता है और ब्लैक कलर हमको सबसे ज़्यादा तो हमको टौप अच्छा लगता है ब्लैक कलर में और रेड कलर भी बहुत अच्छा लगता है और हमारे घर में हमको सब बोलते हैं कि तुम सबसे ज़्यादा रेड कलर में बहुत अच्छी लगती हो जब रेड कलर पहनते हैं तो मम्मी बोलती है कि हाँ ये देखो ये कपड़ा पेंट है और यह पहना करो रेड कलर भाभी को भी वो भाभी को लगता है कि हमारे ऊपर हरा रंग न हरा रंग अच्छा लगता है लेकिन हम ग्रीन कलर के कपड़े को पहन तो लेते हैं लेकिन हौर लोग बोलते हैं कि तुम्हारे ऊपर ये अच्छा नहीं लगता है लेकिन हमें भी जब हम पहने देखे तो हमारे ऊपर वो हरा रंग ग्रीन कलर का बहुत अच्छा लगा कपड़ा तो हम क्या है अपने लिए कम से कम नहीं तो दो चार छः छः कपड़े तो लिए ले ही लिए ग्रीन हम चलो पहनते हैं और रेड ग्रीन कलर के कपड़े को उसके बाद हम एक बार क्या हुआ हम अपने लिए गए स्लीपर लेने स्लीपर लेने गए तो वहाँ पर दुकानदार दुकानदार बहुत सारे स्लीपर दिखाए और स्लीपर में क्या था की रेड कलर था और ब्लैक कलर था वाईट कलर था और ग्रीन कलर था तो सब बोले कि ये वाला ब्लैक वाला ले लो तो हम बोले कि नहीं ब्लैक वाला तो बहुत बहुत बार पहन चुके हैं अच्छा तो लगता है लेकिन ब्लैक नहीं लेंगे और इस बार हम सोच रहे हैं कि ब्लू कलर ले लें तो जब पहने अपने पैर में तो ब्लू कलर के हम अपने लिए सैंडिल जब लिए तो सैंडिल बहुत अच्छा लगा जब अच्छा लगा तब हम अपने घर में ले कर आए और जब हम कपड़ा सिलते हैं अपने लिए तो सबसे ज़्यादा कौन सा कलर लाते हैं सबसे ज़्यादा हमको वाईट वाईट टब बहुत अच्छा लगता है और वाईट टप पहन पहन कर हम कमसे कम नहीं दो दो तीन चार चार तो टौप लिए वो भी हम पहने तो दीदी बोली कि कितने सारे वाईट कलर के कपड़े पहनते हो हम बोले कि हमको वाईट कलर बहुत सुन्दर लगता है इसलिए हम वाईट कलर ले लिए अजगन कितने कपड़े पहने कि वाईट हम कहा ये तो मेरा फेवरेट है इसलिए मैंने वाईट कलर लिया तो फिर उसके बाद हमारा भाई भी बोला कि तू तू यह मत पहना कर वाईट कलर तू बार बार वाईट कलर वाईट कलर ही लेती इस बार तो ब्लू कलर का ले हम बोले चलो ठीक है तुम्हारे मन से एक बार ब्लू कलर का लेते हैं ब्लू कलर का भाई मेरे लिए लिया ले आए कुर्ती जब कुर्ती लाए उसको पहने तो पहले हम सोचे कि हमारे ऊपर अच्छा लगेगा ही नहीं जब लग पहन लिए तो वो तो बहुत अच्छा लग रहा था जब अच्छा लगा तो हम पहने जब जब चार चाँद पहन कर जाते हैं बोलते हैं ये तुम्हारे ऊपर बहुत अच्छा लग रहा है ब्लू कलर का सब जब तारीफ करते हैं त हम हमको भी बहुत अच्छा लगता है कि चलो कोई तो है कम से कम ये बोला कि तुम्हारे ऊपर ब्लू कलर अच्छा लगता है हमको कन्फ्यूज में पड़े थे कि हमको बुलु रेड वाईट ग्रीन सब यह सब बहुत अच्छा लगता है और और क्या है येलो कलर भी थोड़ा बहुत अच्छा लगता है येलो कलर भी हाँ सब बहुत अच्छा लगता है